ہیلو السلام علیکم جی آپ آپ کا نام اور سب کھریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی ہاں میں بات کر سکتی ہوں اپنے لوکل کلچر کے بارے میں اپنا علاکہ جو سپول کا علاکہ ہے وہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں اور بڑا اچھا کلچر ہے یہاں کا

اور آپ کیا جاننا چاہتے ہیں اپنے لوکل کلچر میں جی نہیں وہاں ہندو مسلمان جیسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے اور اپنے یہاں پہ لوگ دیوالی عید سب مناتے ہیں ایک ساتھ ہاں ہاں بالکل پارک وگیرہ مال ساپنگ مالس وگیرہ سب کچھ ہے ہمارے یہاں گھومنے کے لیے کبھی آئیں گے ہمارے سپول ضلع میں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت سارے میلا وغیرہ ہے اور پارک وگیرہ ہے جیسے لوٹس پارک ہے اورفن مال ہے جی ہاں آپ آ سکتی ہیں اوڑ آپ کو بہت مزہ آئے گا یہاں پہ آپ پہلے تو ایسا کریے کہ نیشنل پارک پہ آ جائیے وہ جگہ بہت اچھی ہے اور اور ایسی بہت سی جگہ ہے جہاں ہمیں آپ گھوم سکتی ہے ٹھیک ہے اور میں بعد میں بات کرتی ہوں سلام علیکم